हाँ मैंने ऐसी कई बौधिक किताबें पढ़ी हैं जो वास्तव में एक चैलेंजिक हैं जिनमें से एक है विश्व बौधिक संपदा जिसमें बहुत बहुत जो भी बौध भिक्षु हुए हैं उनकी जो भी संपदा है उनके जो पहले वहाँ रहते थे उनके बारे में बताया गया है जो भी इतिहास की कहानियाँ हैं वो उसमें बताई गई है और एक मतलब एक चैलेंजिंग रूप है ये सब पढ़ने में बहुत मजा भी आता है और मैं इस बारे में अपने दोस्तों और परिवार परिवार के साथ इसके बारे में चर्चा भी करती हूँ और उनको कहती भी हूँ भी आप इस टाइप की बुक्स पढ़ा करो